हँ हेलो ओ राम राम सक्सेना साहेब राम राम आओर सबतऽ बढ़िआँ चलि रहल छै कि कहब बढ़िआँ एखन चलि रहल छै फिलिमसबके बारेमे बस बढ़िआँ छै हँ तहन ततेक बढ़िआँ खट्टर कका हुनकासब छथिन हुनकासबके नाम कहै छी पाँचगोके नाम देखिऔ एगो फिलिम बनाउ बढ़िआँ पहिने एक्टिङ्ग सबवला ईसब अपन तेहन जङ्खार अइ फिलिम बनाकऽ बिहारके बदनाम अपन एकटा भाषोके बदनाम करै जाइ छै हँ हँ हँ हमहूँ तऽ सएह सोचै छलहुँ हमहूँ अहाँके फोन करैवला रहौँ इएहसब बारेमे अहाँ केलहुँ हँ अहाँके हमर धन्यवाद अहाँके तहन सोचै छी तऽ बढ़िआँ बढ़िआँ दू चारिगोके रखिऔ एकटा हमहूँ कनि सोचै छी बनाबी एगो बढ़िआँ फिलिम

हँ हँ जे अपनसबके एकटा भाषामे बनाकऽ अपन ओकरे कॉपीराइट कऽ कऽ बढ़िआँ भाषामे बदलि बदलिकऽ भेजतिए दोसरो जगह हुँ देखै छिए बहुत लोकके बीच मैथलिओ फिलिम केओ बना नहि रहल छै बढ़िआँ बढ़िआँ फिलिमसब मैथिलीके धीरे धीरे नाम खतम होइपर आबि गेल छै अपनसबके किछु करऽ पड़तै एगो बढ़िआँ फिलिम जामे नहि बनेबै बढ़िआँ कोनो मनो मनोवैज्ञानिक कथा नहि बनेबै जेना बढ़िआँ कोनो देखनिहारके जे बढ़िआँ लागै से बनेनाइ छै एकदिन सोचै छिए हँ सोचने तऽ छी कहानीसब आउ ने अहाँ कहिओ नाश्तापर बताबै छी बढ़िआँ बात सोचने छी हम एगो हँ हँ हँ ईसब कि कहै छी ने आउ एकदिन सोच तीनूगोटा नाश्तापर आउ एकदिन तऽ हम ई बना बताबै छी दुनूगोटा बातचीत करी आमने सामने बढ़िआँ रहतै हँ जरूर हँ हँ जरूर जरूर किएक नहि हमहूँ एहिसबपर बहुत आगाँ हमहूँ सोचने छलिए इएहसब सोचने रहिअइ दू चारिगो गायकके नाम कहती मैथिली ठाकुरसब जे जेना छै कतेक बढ़िआँ गीतसब गाबै छै हुनकोसबके एहिसबमे आगाँ बढ़बैके छै हुनकोसबके फिलिम जगतमे आबऽ दैके चाही हुनकासबके देखै छिए नहि ज्यादा फिलिममे गाना नहि गाबै छथिन मैथिलिए गानासब बजाउ हुनकासबके कहिऔन बढ़िआँ बढ़िआँ गानासब दिऔ ओसब किछु गैथिन बढ़िआँ रहतै अपनासबके लेल हँ तऽ हम सोचने छी जे अपने एतहि दरभङ्गामे आबिकऽ दरभङ्गा महाराजके बढ़िआँ बढ़िआँ म्यूजिअमसब छै मार्बलसब छै मन्दिर ओतुके अगर सीनसब किछु किछु दितिए बढ़िआँसब सब प्राचीन दरभङ्गाके सँस्कृतिसब दितिए हँ हँ हँ ओ तऽ ओ तऽ बहुत सुन्दर अहाँ सोचलहुँ हँ मिथिला हाटके तऽ हमरा धिआनेपर नहि रहै कतेक सुन्दर बात कहलहुँ कतेक बढ़िआँ जगह भऽ गेल छै एकटा कतेक आकर्षणके जगह छै कतेक भीड़भाड़वला इलाका रहै छै ओतऽ बढ़िआँ शूटिङ्ग हैत जे कहिए हमर बात सुनी तऽ हँ हँ जरूर किएक नहि तऽ एकदिन चली तहन दुनूगोटा आउ नाश्तापर तहन बातचीत कऽ कऽ तहन घुमिफिरिकऽ देख लै छिए तहन हँ हँ हँ हँ लोकसबके जेना आब ककरो पसन्द फिरभी बनेबै ककरो पसन्द नहि छै ईसब नहि फिलिम चलतै कोनो बढ़िआँ फिलिम एगो डाइरेक्टर अहूँ एगो सोचिऔ हम सोचने छी अहूँ देखिऔ एगो बढ़िआँ जे फिलिम बढ़िआँ बनतै से अपन कऽ देबै पहिने अपन वएहपर बनेबै